अगर जैसे हम भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो भारत की जलवायु अलग अलग ऋतुओ में एवं अलग अलग महीनों में अलग अलग होती हैं अगर जैसे भारत में हम दिशाओं की बात करे तो जैसे हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी पश्चिमी एवं दक्षिणी दिशा है जिसमें कि हमारे भारत के उत्तर राज्य में सदैव ही बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न रहती है यहाँ पे बाढ़ की खास ये समस्या देखने को मिलती है एवं अगर से उत्तर भारत की ओर देखें तो यह निचले स्थर पर मौजूद है समुद्र के किनारे होने के वजह से यहाँ हमेशा ही बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते रहते हैं एवं अगर से हम भारत के ऊपरी भाग की ओर देखें तो यहाँ पे सूखे से भी लोगो को काफ़ी मात झेलनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे यह हमारा राज्य थोड़े उचले स्थर पर मौजूद है जिसके वजह से यहाँ पर पानी की कमी होती है और अगर जैसे हम भारत के एकदम ऊपर की ओर चले जाए पूर्वी राज्य की ओर जैसे कि जम्मू काश्मीर लद्धाख तो इन जगह बहुत सारी ठंढी होती है क्योंकि यह राज्य सभी ऊपर की ओर स्थित हैं जिसके वजह से यहाँ पे पूरे वर्ष काफ़ी ठंढी रहती है ऐसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम एवं अलग अलग जलवायु देखने को ही हमेशा मिलते हैं